युवा छात्रनि में टेक्नोलोजी जो प्रयोग घणेई तरीक़े सां ॿुधायो वियो आहे परि टेक्नोलिजी नई नई हूंदी आहे जंहिं सां युवा छात्र ऐं ॿारनि में टेक्नोलोजी जो बि उत्साह बणियो रहंदो आहे जीअं जीअं नईं नईं टेक्नोलोजी जो प्रयोग थींदो वेंदो आहे तीअं तीअं ई ॿारनि ऐं युवा छात्रनि खे इन्हनि में दिलचस्पी थींदी आहे ऐं उत्साह ठहियो रहंदो आहे के कीअं त नई टेक्नोलोजी जो प्रयोग कयो वेंदो ऐं कंहिं के क्षेत्र में हिन जो प्रयोग कयो वेंदो जीअं त कम्प्यूटर जो प्रयोग घणेई क्षेत्रनि में कयो वेंदो आहे जीअं ऑफीस हॉस्पीटल ऐं घणेई जॻहियुनि ते टिकेट वग़ैरह जो बि कमु कयो वेंदो आहे त टेक्नोलोजी भारत में ई न पर विदेश विदेश में बि घणई तरक़ी कई आहे जंहिं सां टेक्नोलोजी जो घणे ई प्रयोग माण्हूं कंदा आहिनि अॼु जे ज़माने में माण्हुनि खे टेक्नोलोजी जी ॾाढी जाणु थी पई आहे जंहिं सां हू टेक्नोलोजी जो हरु क्षेत्र में प्रयोग कंदा आहिनि